मार्शल आर्ट जो है ये भारत की एक सांस्कृतिक लड़ने के लिए और यह दक्षिण भारत से मार्शल आर्ट का बोधिक धर्म से इसका शुरुआत हुई थी और ऋषि मुनियों ने जंगलों में जो भटकते थे उन्होंने अपना अपने आपको इस प्रकार से तैयार किया था कि जैसे किसी बिना हथियार से अब उनको लड़ना हो उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया है कि चाहे उनको लोहे से टकराना पड़े अपने शरीर को तप अपने आपको इतना तप किया है उन्होंने और शरीर को इतना हैवी बनाया है कि वो किसी भी चीज से लड़ सकें और यह मार्शल आर्ट एक भारत ने ही भारत से ही उत्पन्न हुआ है भारत के दक्षिण क्षेत्र से इसका बौद्धिक धर्म ने इसका शुरुआत की थी जो कि अब जैसे जापान चाइना ने इससे बड़े स्तर पे से कुंगकूं कराटे वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं और अधिकतर अब ये जापान और चाइना में इसका इस्तेमाल होने लगा है और ये मार्सल आर्ट हमारे भारत से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और इस मार्शल आर्ट के बारे में अगर आप बहुत कुछ है जानने के लिए बहुत कुछ है और मार्शल आर्ट ऋषि मुनियों ने इसमें खूब अपने आपको अपने आपको मजबूत बनाया है और अपने आपको इसके मार्शल आर्ट को खूब सारा प्रोत्साहन मिला है और कुछ लोगों को उन्होंने सिखाया भी बहुत है ऋषि मुनियों ने काफ़ी सारी मार्सल आर्ट के लिए बहुत कुछ बौद्धिक धर्म से जुड़ा हुआ भी है